हेलो सर नमस्ते सर जी मैं सुरेंद्र बात कर रहा हूँ सर जी क्या आप स्वेग्गी से बात कर रहे हैं जी सर जी आपके रेस्टोरेंट का मैं एक नियमित कस्टमर हूँ और मैं आपके रेस्टोरेंट से रोजाना ऑर्डर करता हूँ मुझे आपके रेस्टोरेंट का अच्छे तरीके से पता है और आपको भी मेरे जो नियत स्थान है जहाँ पर आप डेली स्वेग्गी के माध्यम से खाना पहुँचाने आते हो उसको आप अच्छे तरीके से जानते हो तब भी आप जब खाद पदार्थो का मेरा ऑर्डर लेने आते हो तो आपको मेरे स्थान पर आने के लिए किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होती सर जी अभी मैं एक दूसरे स्थान पर आया हूँ और मैंने आपके रेस्टोरेंट से खाना मंगवाना है तो इसलिए मुझे अपने जो पहले का पता है उसका उल्लेख यह है कि उसको आप भली भाति जानते हो लेकिन अब मुझे मैं थोड़ा घर से दूर हूँ तो मुझे दूसरा एड्रेस देना है तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि मेरा जो वर्तमान पता है उसको अपडेट करने की कृपा करें जिसको आप जानते हो सर वह पता नहीं है अब वह पता है जिसको आपने देखा हो वो भोला बुक सेंटर है उस पते को अपडेट दीजिए